لکھنؤ ضلعے میں دستیاب بہت سے رہائشی اختیارات ہیں جیسے کہ فلیٹ ہیں بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جیسے کہ کرایے پہ روم آدمی لے لیتا ہے اُس میں بھی رہتے ہیں اور اُس میں ہاؤسنگ مارکیٹ اور ریئل اسٹیٹ کے رجحانات بہت سے لوگ مختلف طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں اُس میں چھوٹے گھر کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ عموماً کم ہی رہتا ہے پانچ ہزار چھ ہزار اتنا رہتا ہے زیادہ نہیں رہتا ہے اور جو اسٹوڈینٹ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اُن کو بھی اچھے اچھے دام پہ کم دام پہ اُن کو رہنے کے لیے رہائشی مکان مل جاتا ہے کم دام پہ زیادہ سے زیادہ تین چار ہزار میں وہ رہ لیتے ہیں آرام سے اپنی زندگی کھانا پینا بسر کر لیتے ہیں اور اِس میں یہاں پہ کافی زمین بھی لوگ خریدتے ہیں گھر بنانے کے لیے خریدتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فلیٹ لیتے ہیں کہ اُس میں فلیٹ صرف رہے گا میرا ایک رہے گا یا اپنی زمین رہتی ہے تو اُس پہ گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں گھر بنائیں گے گھر بنا کے اُس پہ رہیں گے اور رہنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے اپنے جو کام کرتے رہتے ہیں لکھنؤ میں وہ اپنے دستیاب ہوتے رہتے ہیں اور وہ اپنا انجام کرتے رہتے ہیں